एह् अस्पतालें दे एह् सेह्त एह् क्वालटी ऐ दिक्खो कि इत्थै अस्पताल परमंडला दे बिच्च जेह्का ऐ बड़ा गै अच्छा ऐ सेह्त दिक्खो कुसै गी अजकल्ल जुकाम आवा दा कुसै दे सिर पीड़ होआ दी कुसै दे केह् होआ दा अजकल्ल खाने दा बी इ'यै नेहा गै ते सेह्त कनेही इ'यां इं'दी ठीक साढ़ी ते खराब गै खराब ऐ फ्ही बी एह् अस्पताल बड़ा गै इक पैह्लें नकारा रेहा एह्दे प्रोवाइडड दोआई जेह्की असें लैनी ते इ'नें लिखी देना असें गी कि जाओ बाह्रा दा लैओ दस रपेऽ साढ़ी गंढी निंं होंदे ते असें जेह्का एह् दोआई ऐ ओह् असें बाह्रा दा कु'त्थूं दा खरीदनी ऐ इस करियै एह् फर्क ऐ एह् गौरमैंट गी चाहिदा कि जेह्कियां दोआइयां न ओह् सारियां गै अस्पताल होनियां चाहि दियां इ'नें डाक्टर जेह्के हे लाई ओड़ियां तन्खाहियां उं'दियां लक्ख लक्ख रपेआ ते ओह् भी लिखी दिंदे दोआइयां अस बाह्रा दा लैचै साढ़े कोल इन्ने पैहे होन ते अस प्राइवेट सैक्टर च बी जाई सकनें गौरमैंट दे अग्गें इ'यै अर्ज ऐ साढ़ी कि जेह्की एह् सेह्त साढ़ी ठीक र'वै दोआइयां जेह्कियां अस्पतालै दे बिच्च होनी चाहि दियां ते तुस पुच्छा दे कि गौरमैंट दा उत्थै ते अस्पताल जाना चाहिदा जां प्राइवेट बिच्च जाना चाहिदा अस इस करियै आखने आं कि गौरमैंट दे अस्पताल में कल्ल गेआ उत्थै बैठा चादरां गंदियां जेल्लै पैह्ले दो घैंटे आखदा रेहा में इद्धर आ इद्धर आ मेरी भरजाई गी दिक्खेआं दिक्खेआं बमार ऐ तो ओह् पैह्लें गल्लां गै करदे रेह् सारे दिन फिर सद्देआ फिर ओह् जेह्की सरिंज लान लगे फिर उ'नें लिखी दित्ता कि भाई जाओ सरिंज लेआओ तुस बाह्रा दा ते फिर एह् गौरमैंट दे अस्पताल कीऽ जाना सरिंजां असें बाह्रा आह्ननियां होन ते पानी दियां बोतलां असें पानी पीने बास्तै बाह्र कीऽ जाना कोई बी चीज लैनी अजकल्ल गौरमैंट दे अस्पताल दा ते आखदे कि बाह्र जाओ बाह्र जाओ उत्थूं दा तुसें गी लिखी दिन्ने आं हून इं'दी ऐनक दा शीशा भज्जी गेआ साढ़े दा ते आखदे भाई गौरमैंट दे जाओ हल्काए दे कुत्ते ने बड्ढे दा हा इसगी एह् मुड़े गी एह् सामनै तुस दिक्खा दे ते जक्शन जेह्का छे छे सौ रपेऽ दा औंदा उं'दे कोल छे रपेऽ निं गंढी ते ओह् कु'त्थै जान जक्शन लोआन एह् फर्क तुस आखा दे ओ गौरमैंट दे अस्पताल बी हैन्नी ओह् करा दे एह् ना जक्शन लांदे ना कोई दोआइयां दिंदे ना किश हून जदूं दी मोदी सरकार आई दी ऐ ते बड़ा गै अच्छा होई गेदा सरिंज इक कोला इक शैल बधिया पानी पैह्लें ओह् गर्म करदे फिर ओह् सरिंजां धोंदे फिर ओह् टीके लांदे ते ओह् ठीक होई जंदे एह् दिक्खो हां हल्काए दा जेह्का बं ओह् हा एह् कुत्ता एह् उस्सी बी पकड़ियै आह्न्ने दा ते दिक्खेआ उ'नें उ'नें आखेआ कि अगर एह् तुस नेईं हे आह्नदे तुस इत्थै ते एह् जागत मरी बी सकदा हा इस करियै उ'नें एह्दा शैल लाज कीता बधियै ते गौरमैंट हस्पताल आह्लें ते एह् ठीक होई गेआ ते हून एह् जेह्का तुस आखा दे प्राइवेट आह्ले प्राइवेट च ते बिल्कुल जेह्के अच्छे न पैहे ते लैंदे पर ते ओह् ठीक करियै बी भेजदे न हून मेरी भरजाई गै जेह्की बमार ही पैह्लें गौरमैंट अस्पताल शालामार रक्खेआ शालामार आह्लें उत्थै कीता ऐस्स ऐम्म जी ओह् केह्ड़ा हास्पिटल ऐ बक्शी नगर उत्थै भेजेआ पैह्लें उत्थै ओह् कटाओ पर्ची कटाओ ओह् करो चलो दुख ते होंदा मरीज जेह्का ऐ ओह् साढ़ा आदमी जेह्का ठीक होना चाहिदा ओह् ठीक हैन्नी होआ ते फिर केह् करन कि उस्सी कम्बनी पवै ओह् पवै ते डाक्टर जेल्लै अस रातीं ठोआलने आं उट्ठो ओह् ओह् इसलै ओह् सुत्ते दे होंदे न डाक्टर होरें गी निं जगाएओ ओह् निं करेओ ते असें केह् आखना मरीज भामें मरी जाए ते ओह् उ'नें सुत्ते दे उट्ठना निं ते हून अस सारे दिक्खो अस किट्ठे होइयै कल्ल गे उ'नें ओह् सुत्ता दा हा ते फिर ओह् उस्सी ठोआलेआ जक्शन लोआया मरीजा गी थोह्ड़ी होश आई असें आखेआ कि भाई इत्थूं कोला जेह्का अस्पताला कोला तुस बाह्र गै लेई चलो अगर तुसें बचाना इस्सी ते अगर मारना ते फिर तुस इत्थै इत्थै गै रक्खो परमंडल रक्खो भाएं अस्पताल शैह्र रक्खो ते हून असें ग्राही कीती सारें कोला पंजाह् पंजाह् सौ सौ रपेआ लेइयै ते इसगी असें नराइनियां हास्पिटल लेई गे नराइनियां हस्पिटल उत्थै गे नोट ते साढ़े खु'ल्ले खु'ल्ले की के नराइनियां हस्पिटल उत्थै पैं लक्ख रपेआ पैह्लें जमा फिर जमा कराया फिर ओह् कीता कम्बनी फ्ही बी निं गेई ओह् बमार पेशैंट परतियै ना कोई खा दा ना कोई पीआ दा ते ओह् बी दोआइयां फिर आखदे जाओ भाई बाह्रा दा लेआओ बोतल पानी आह्ली बोतल ओह् लेआओ बैड्ड दे कराए बैड्ड दा एह् ओह् रुट्टी जेह्की ऐ उत्थै पंजाहें रपेंऽ दी थाली ओह् उत्थै दो सौ रपेऽ दी प्राइवेट अस्पतालें दे बिच्च ते ओह् बी भाई खानी चार जीव गेदे होन कन्नै उ'नें बी भाई रुट्टी उत्थै खानी ते एह् है के भाई प्राइवेट आह्ले थोह्ड़ा जेहा अराम दित्ता ऐ कि ओह् ठीक होए न हून कल्ल परसूं दे ते इत्थै आए न ओह् ते अस इ'यै आखने आं के गौरमैंट अस्पताल आह्लें गी कि जि'यां प्राइवेट आह्ले साफ सुथरे कमरे रक्खे दे साफ सुथरे पैहे लैंदे न ते इ'यै गौरमैंट अपने बी कमरे जेह्के न ओह् जेह्के लक्ख लक्ख रपेइयै तन्खाहियां लैंदे न उ'नेंगी बी अस इ'यै आखने आं कि तुस बी साफ उत्थै ओह् रक्खो अद्धी बमारी जेह्की ऐ साफ सफाई बिच्च गै चली जंदी ऐ ते एह् गौरमैंट आह्ले ना साफ करदे कमरे ना बाथरूम ना किश इस करियै उत्थूं दा जेह्की दुनिया ऐ अजकल्ल इ'यै आखदी भाई अस गरीब बेशक्क आं साढ़ा जेह्का ऐ बच्चा बचना चाहिदा मां बचनी चाहिदी ते इस करियै लोकें कोला अस दुहार चुक्की बी लैगे ते अस कोई गल्ल निं ऐ ते साढ़े परिवार जेह्का ठीक होना चाहिदा इ'यै फर्क ई प्राइवेट च ते ओह्दे च कि अस आखने आं भाई गौरमैंट आह्ले केह् करा दे न मोदी एड्डी एड्डी स्कीमां चलाई दियां हून ते एम्स बना दी इत्थै एह् बजीपुर एम्स बने बड़े बड़े स्पैशल जेह्के डाक्टर आए दे सब कुछ आए दे इत्थै बी उ'ऐ हिसाब निं र'वै ते मोदी साह्ब आखियै गे न कि भाई नेईं एह् भाई एम्स जेह्की ऐ साढ़े गरीबें बास्तै बी ऐ अमीरें बास्तै बी ऐ इत्थै लोग जेह्के ठीक होङन कल्ल गै असें दिक्खेआ मैट बिछे दे साफ सुथरा साफ सफाई उत्थै होआ दी ऐ अस इ'यै आखने जि'यां एम्स ऐ इ'यां गै अस्पताल जेह्के बड्डे बड्डे एह् न शालामार आह्ले जां दुए एह् होने चाहिदे ते साफ सफाई होनी चाहिदी दिक्खो एम्स दे बिच्च बड़े बड़े बूह्टे लाए दे आक्सीजन कन्नै गै लोग ठीक होई जंदे न सारे उत्थै ओह्दे थल्लै बौंह्दे हवा चला दी साफ सफाई होआ दी रंग रोगन होए दे बच्चे उत्थै खेढा दे ते एह्दे कन्नै अद्धी बमारी जेह्की ऐ दूर होई जंदी ऐ जेह्के बूह्टे जेह्के बड़े उ'नें उत्थै लाए दे न दरख्त लाए दे न अस इ'यै आखनें कि सारे ठीक होइयै औन गौरमैंट अस्पताला दा